हेल' औ हेल' ए नै नोंथांनाव सना मोनगोन नामा दा डिजाइनफ्रासो मा रोखोम मा रोखोम मा डिजाइन दं बेखौ नायहैनांनायसै दामफ्रासो मारै मारै

खोमानि नांगौ ओमफ्राय माला लाबोनोसै जिखुनु आंनि थाखाय मोनब्लानो जाबाय आरो

दा मारै मारै खमायनो हाखाया ओमफ्राय

बानायनांसिगोन

थांनांसिगोन नायहैनो ओ माला थांनाय जायो गाबोन समफोर थांसिगोनखोमा